आं सानसेखालि गुवाहाटि जि एन आर सि आव थांदोंमोन बेनिफ्राय आंहा उदैयाव उसुग जादों उदैयाव बेदर जादों आरो माने बेखौ आङो आल्ट्रासाउन्ड खालामजानो होननानै थांदोंमोन थांनायावथ' दा बे जाय मानसिया लांग्रा बेबोथ' बारा एसे लेखाबो रोङा नालाय बिदिहाय अखमियाफोरबो बांद्राय रोङा बेयाव इसे माबा जादों आरो जेंना जेंसि दाना मोनसे बुंनांगौआव मोनसे बुङो बिदि जादों बबेबा उदैनि थाखायल' थांदोंमोन आङो बिसोरो नायनो गासैखौबो नायनो गन्थंखै सोनानै पाइपजों उदैयाव एग्लुंनानै नायनाय आरो ओमफ्राय बिदिनो मोनसे मोनसे मोनसे मोनसे बिदिनो बुंबाय थादों आरो गासैखोबो ओमफ्राय फैसाखौ ज' होखाजोबनांगौ खेबसेनो नायबा गासैखोबो उदैसिम गन्थं गन्थंखैजा पाइप सोनाय आरो आल्ट्रासाउन्ड खालामनाय आल्ट्रासाउन्ड खालामनायाथ' मोनसे थांखाबायानो आरो थै टेस्ट नायनाय थै टेस्ट नायनायावबो थैखोनो बथलनै दिहुनदों गंसेल' दिहुननांगौआव ओमफ्राय आङो बे थै बहनग्राखौ रायदों आरो मालायनिखौ गंसे गंसेल' थै दिहुनबाय आंनिखौ मानो गंनै गाहाम थै दिहुनखो होननानै बुंदों आरो आङो रायदों इसे बुंदों आरो आङो बेफोरबायदिथ' जानो हायाना आंहाबो थै खम मानसि आंबो दुर्बल बेमार जाबाय थानाय मानसि थेवबो खस्त'जों सोलगासिनो दङ होननानै आङो बुंदों आरो गंनै नांखागौ गंनै नांखागौ गासैखौबो थैखौ नायजोबनांगौ ना मोनसेल'जों जाया गंसेल'जों जाया गंनै नांखागौ होनबाय बै बोरायनिखौ मानो गंसेल' दिहुनखो आंनिखौ मानो गंनै दिहुनखो होनना बुंबाय आरो आङो बेनिफ्राय आङो सिखारनानै फैनायसै बेयाव आरो फैनानै आरो बे मा मा खामानि ओमफ्राय फैसाखौ फैसायाथ' बारा थांबाय दा गासैनिबो ज' लाखाजोबबाय पाइप सोनायनि आल्ट्रासउन्ड खालामनायनि माबा माबि अनेकथानि लाबाय ओमफ्राय फैसाया हाजारसे बारा जाबाय आरो हाजारसे बारा थांबाय ओमफ्राय बियो होनबाय आं गन्थंखै पाइप सोनायखौ मावजाया आं गियो बिदि होनबाय ओमफ्राय एम आर आइ खालामनाय ना मा होनो उदैयाव जान्जिसिम थ्रोब सोनानै नायनाया बेखौबो आं नायजाया होनबाय आं सिजारिन जानाय मानसि खुदियानि सिजारिन जानाय मानसिया बिदि नायजानो हामानो मा हायानो माबा जायोनो उदैयाव बेमार जालाङोनो होननानै बुंनायखायलाय आङो बेखौबो नायजायासै ओमफ्राय बेखौबो गन्थंथिं सोनायखौबो नायासै बै जान्जिसिम थ्रोब सोनानै नायनायखौबो नायजायासै ओमफ्राय फैसाया बारा थांबाय ओमफ्राय बे फैसा बाराखौ बियो जाय मानसिया लांग्रा बियो दिहुननानै लायफिन्दों आरो बिनानै लायफिन्दों ओमफ्राय बेयाव इसे माबा जानाय नामाथाय गावसोरो ओमफ्राय मोजां सिकित्सा जायासै आरो बेनिफ्राय आङो थांला दे जि जायो जाथोंसै थांथ'ला होननानै थाङासै नायनाया नायदों बेनिफ्राय एख' गैया एख' जायाखै होनना बुंदों आरो ओमफ्राय आं निजे आखाइजों मोन्दाङो उदैयाव बेदर बेफोरबायदि निजे मोन्दाङो दांबा ओमफ्राय दक्ट'रजों नायजाबा गैया बेफोरबायदि आरो बेनिफ्राय दिनैनिफ्राय नायजाथ'लादे आं दक्ट'रजोंबो बिदि होननानै बन्द' खालामदों दक्ट'रजों नायजानायखौ बेनिफ्रायनो दक्ट'रजों दिनैसिम नायजाथ'वाखै बेफोरबायदि बेमाराथ' बिदिनो नायजादों फुजारिफोरजोंबो नायजादों एसे माबायाव दङ बाबानाव ओइ कानेला फार्माव थांनानै बिदिनो बेनि मुलि जानानै जों जाबजों ओमफ्राय इसे इसे ओमफ्राय दा आथिं सानाया हामाखै आरो फेन्दानिफ्राय फेन्दायाव बिदि सिं सानायाव बिजि थुनायफोरा माबा जायोनो सानाय रोदाफोराव नांबा दा बिदिनो आथिं सानाय मिजौनाया दङ आरो आथिं सानाय मिजौनाय ससेबो लामा थाबायनो हाया आरो माने दाबो आं थाबायनो हाया ससेबो लामा ससे लामा थाबायबानो जिम जिम जिम जिम मिजौलाङो ओमफ्राय आथिं बे आथिं फेन्दायाथ' हामखायाखैनो जेराव नायबाबो हामजाया हामाखै दक्ट'रजोंनो नाय फुजारिजों नाय अजाजों नाय रावजोंबो हामखायाखै आथिं सानाय आथिं मिजौनाय जिम जिम जिम मिजौनाय नै दाबो जिरायनाय भाजैनो सागासिनो मिजौगासिनो थर गैयि जालांनो नागिरो सानानै सानानैनो ओमफ्राय मुलि जा मुलिबो जाबाय थायो जानायालाय आयुर्बेदिक जादों दा बे मुलि जानाया उदैनि थाखाय इसे मोजां खामानि होदों उदैया उदैखो मोजां मोनो जाबाथाय आयुर्बेदिक ओमफ्राय सानायानो हामद्रायथाराखै आरो दाबो दासिमबो हामाखै आरो आथिं सानाया